हमारे यहां संस्कृ संस्कृति का बहुत महत्व है जैसे कि हमलोग त्योहार मनाते हैं होली होली दिवाली नवरात्रि सावन का त्योहार मनाते हैं होली दिवाली पे हमलोग मनाते हैं जैसे हमारी श्री रामचंद्र भगवान चौदह साल के बाद वनवास से आये तो अयोध्या जैसे अयोध्या से आये तो हमलोग भी वहां गये राम जी का पूजन किये दर्शन किये हम दर्शन किये जैसे वो भी मनाते हैं गणेश चतुर्थी व्रत रखते हैं अपने बच्चों के लिये करते हैं तीज व्रत करते हैं अपने पति और बच्चे परिवार के लिये हम व्रत करते हैं नवरात्रि का व्रत करते हैं जैसे माता रानी का हमलोग नौ दिन पूजन करते हैं पाठ बैठाते हैं उनकी आराधना करते हैं भजन कीर्तन करते हैं भजन कीर्तन करते हैं अपने परिवार की खुशहाली के लिये माता रानी से हमलोग आराधना करते हैं पूजा करते हैं उनसे विनती करते हैं क्योंकि माता रानी माता रानी का आशीर्वाद हमलोगों के परिवार पे रहता है इसलिये उनकी हमलोग पूजा करते हैं अपनी परिवार की खुशी शांति के लिये करते हैं दिवाली मनाते हैं दिवाली मनाते हैं गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं अपने बच्चे अपने पति परिवार के लिये करते हैं और जैसे कि हमलोग दिवाली पे घूमने जाते हैं होली के त्योहार पे जाते हैं अपने बच्चों को कपड़ा खरीदते हैं परिवार में नये नये नये नये कपड़ा कीनते हैं साड़ी साड़ी साड़ी खरीदते हैं गहना खरीदते हैं और अपने बच्चों के लिये कपड़ा खरीदते हैं परिवार के लिये कपड़ा खरीदते हैं क्योंकि होली दिवाली और ये त्योहार हमलोगों के त्योहार को हमलोग मनाते हैं हमलोग अपने परिवार के साथ बच्चे के साथ बाहर घूमने जाते हैं अच्छे अच्छे जगह जाते हैं मंदिर जाते हैं मंदिर जाते हैं अपने बच्चों को लेकर मंदिर में जाते हैं पूजन करते हैं दर्शन करते हैं पूजन करते हैं दर्शन करते हैं वहां से अच्छे अच्छे सामान खरीदते हैं अपने बच्चों के लिये परिवार के लिये वहां से अच्छे अच्छे सामान हमलोग खरीद कर घर लाते हैं